हैलो अंजी अंजी आई जाओ म्हाराज कोई गल्ल निं होई जाह्ग इंतजाम ओह् जिस स्हाबै दा तुसेंगी चाहिदा होग उस्सै स्हाबै दा रेट घटदा रौह्ना अगर तुसें मतियां चीज़ां चाही दियां ते उस्सै स्हाबै कन्नै बधी जाना आं जेल्लै तुस औगे ते फ्ही जिस स्हाब कन्नै तुस जियां जियां रेट दसगे ते उस स्हाबै कन्नै इंतजाम होई जाह्ग ठीक ऐ ठीक ऐ भी